आङो माबा न'आवहाय मेसौफोर मोसौ खायो मोसौ दं मोसौआ बिमा माथाम दं आरो दामब्रा मानै दं गासै सयथा दं मोसौआ ओमफ्राय मोसौया सयथा दं ओमफ्राय गोबोरखि दं गोबोरखिया बिदिनो आबाराव होयो बिदिनो आबाराव बिदिनो मैगंफोर खुबैयो आरो दाथ' नै गोबोरखि ज'मा हाख'राव ज'मा खालायो ओमफ्राय ज'मा खालायनानै नै बे सानदुं दुंबा गोबोरखिखौ मुजिबा देनां आलु गायनोसै आलुआवबो होयो आलुआव हासार गोबोरखि हासार फोराननोसै फोरान्नानै ओमफ्राय आलु गायनाय हाख'र हाख'रआव होयो ओमफ्राय होनबा आलुआ मोजां जायो ओमफ्राय बिदिनो गोबोरखिखौ बिदिनो गयफोर दङ गय बिफांआवबो फिसा फिसा गय बिफांआव गुदि गुदियाव होयो गोबोरखिखौ ओमफ्राय गयफ्रा सोमखोर सोमखोर आराम साइस गोनां जायो गोबोरखिखौ होबा ओमफ्राय आरो बिदिनो बोरमा बोरमा खिखौबो होयो बोरमाखौबो माबायाव मा होननो फाथो गय बिफांआव फाथै गायो ओमफ्राय बे फाथैआवबो होयो गोबोरखि माबाखौ बोरमा खिखौ ओमफ्राय बोरमा खिखौ फाथैयाव होबा बिराद आराम जायो हाग्रा रज'आ मोजां जायो बिदिनो मेरला मैगंफोर गोबोरखि जों मेरला मैगं हासार जायो बिदिनो दाथ' नै फैगौ मुला खुबैनांगौ गोबोर हासार फोराननांगौ आरो नै दा फैगौ आरो अखा जोबानो आलु गायनाय बोथोर जानोसै आलु गायनोसै मुला हायाव फोनोसै गोबोरखिखौ आरो लाफाफोर खुबैसै लाफा बारियावबो होनोसै जेराव मोनो बेयावनो होजायो गोबोरखिखौ ज'मा खालायनानै हाख'राव ज'मा खालायनानै ओमफ्राय फोराननांगौ सानदुंआव

ओमफ्राय आं बेनोसै आंनि बुंनाया दोननोसै